साढ़े चलो आई जाओ तुसें में अपने जम्मू दी मतलव इनंटरसटिंग ओह् सनाना जिनें मतलव तुसें मजा औग सुनने दा साढ़े इद्धर मबारख मंडी मतलव मबारख मंडी ओह् ऐ फेमस ऐ बड़ी सीटी च ऐ ओह् जम्मू च उद्धर मतलव राजा हरि सिंह हरि सिंह राजा मतलव उंदा ओह् दरबार लगदा हा इद्धर उंदा दरबार लगदा हा मतलव ओह् मतलव जेह्ले राजा दा टैम आंदा हा ओह्ले मतलव उंदे ओह् मतलव रौंह्दे हे ओह् बजीर छजीर पूरे उंदे ओह् लगदी ही सभा उंदी सभा ओह्दी मतलव ठीक असें दिक्खे दा निं ऐ मतलव सुनें दा ऐ बड्डे कोलुं हून मतलव उद्धर हून मतलव राजे छाजे मरी दे हून मतलव उद्धर जेह्ड़े मैह्ल छैहल हे मबारख मंडी मतलव मतलव खराब होई दी मतलव कंस्ट्रक्शन चला दी थोह्ड़ी गोरमैंट करा दी पैसा खरचा दी ऐ उद्धर बी पर जेह्ड़े इद्धर गोवरमैंट दे कम्म होंदे हे गोरमैंट दे आफिस न सारे इद्धर दफ्तरें उंदे मतलव कम्म् होंदे ही इद्धर हून ते ओह् बी निं हैन हून ते बक्खरे बक्खरे बंडी गेदे चली गेदे हून मतलव थोह्ड़े लोक रौंंह्दे न इद्धर मतलव ते कन्ने इद्धर एह् जेह्ड़ा राजे दा मैह्ल हा ओह् साढ़े इद्धर हरि पैलेस ऐ ओह् हरि पैलेस मतलव ओह् मैह्ल बड़ा मतलव सुन्दर मैह्ल ऐ ओह् खूबसुरत मैहल ऐ ते कन्नै उद्धर हरियाली बी ऐ कन्नै उद्धर राजा मतलव रौह्ंदा हा मतलव सारे रौंह्दे हे राजे कन्नै राजे ने उद्धर कुर्सी बनां दी अपनी बड़ी खास कुर्सी ऐ ओह् कुर्सी गी सोना जड़ा दा सोना लादा उस्सी पता निं किन्ने तोले दा ऐ एह् उस्सी मतलव लोक दिखने औंदे दूरां दूरां दा टूरिस्ट आंदे बड़े केईंये ते पता बी निं ऐ इद्धर दे बारे च मतलव कन्नै इद्धर मतलव इक साढ़े कन्नै ऐ बावे आह्ली माता ओह् बी कोल ही ऐ ओह् तवी दे पार ऐ ओह् बावे आह्ली माता ऐ ओह् ओह् साढ़े राजे ने उस्सी मन्नेआ हा बड़ा उनें कलकता दा इद्धर ले आया ओह् राजा हरि सिंह उन्ने इद्धर बठाई माता मतलव उनें पुजदा हा ओह् मतलव जेह्ड़ी ओह् माता ऐ साढ़ी रक्षा करदी बड़ी जम्मू आह्ले दी बड़ी रक्षा करदी ऐ मतलव कोई मतलव कश्ट वश्ट निं आंदे असें उद्दर मतलव कमेटी बनी दी बोर्ड दी बड़ी बड्डी ओह् मतलव ओह्दी ओह् करदे रखबाली करदे सारे मिलियै माता दा आशीर्बाद ऐ सारें उप्पर बस होर कन्नै साढ़े इद्धर इक जगर पौंदी केह् आखदे उस्सी उधमपुर डिस्टिक च पौंदी उधमपुर डिस्टिक च पौंदी ओह् जगह ओह्दा नां ऐ चढेई चढेई उद्धर इक मंदर ऐ जेह्ड़ी साढ़ी इंदिरा गांधी ही पैह्ले केह् आखदे प्रधानमंत्री ओह् उसदे मतलव हून बाबा हे इक ब्रह्मचारी बाबा उनें गुरु मन्ने दा हा अपना उंदा मंदर हा उंदा मंदर ऐ बड़ा बड्डा मतलव उंदी बी पूरी कृपा ऐ उंदे पर आशीर्बाद ऐ चंगा उंदा आशीर्बाद चंगा उद्धर उत्थें दे लोकें उप्पर भला ओह् मतलव उद्धर मंदर बने दा मतलव हून ओह् ओह् होईया दा थोह्ड़ा पराना होई दा ओह्दे पर मतलव खर्चा घट ही होआ दा गोरमैंट करा दी मतलव जेह्ड़ा पैसा आंदा कमेटी आह्ले आई दंदे बिच्च गोरमैंट कोला आंदा जेह्ड़ा ओह् मंदर बी बड़ा शैल ऐ उद्धर बोलियां छोलियां न न्हाने आस्तै ठंडा पानी मतलव कुदरत दा पूरा नजारा उद्धर मिलदा बंदे गी मतलव उद्धर टूरिस्ट बी जाई सकदा टूरिस्टें गी पता निं उद्धर दा टूरिस्ट मतलव टूरिस्टें पता चलै तां टूरिस्ट जाई सकदा ठंडे लाके च पौंदा ओह् गर्मी च गर्मी च तुसें ठंड मिलनी होर ठंड बी ठीक ही मौसम लबना उद्धर बस एह् ही ऐ बस ठीक ऐ